मैथिली हमर मातृभाषा छी मैथिलीक विकासमे सम्पूर्ण मिथिला क्षेत्रसँ बहुतायत विशिष्ट लोकनि अपन रचनासँ एहि साहित्यकेँ समृद्ध कयलनि बहुत रचनाकार अपन मुखर लेखनीसँ समाजमे व्याप्त कुव्यवस्था

खूब चोट कयलनि लोक हिनक रचनाकेँ पढ़ि अपन चरित्रमे हुनक निर्देशनसँ लाभान्वित भऽ रहल छथि कतेक रचनाकार अपन रचनासँ साहित्य एकेडमी पुरस्कार नागार्जुन पुरस्कार आदि आदि बहुत विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त कय एहि क्षेत्रकेँ गौरवान्वित कयने छथि